वास्तव में हम ऐसी जगह गए जहाँ पर हमें अपनी उम्मीद से ज़्यादे अच्छा लगता है और वो वहाँ का वातावरण या कह सकते हैं जगह जहाँ पे हमें उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ऐसा हम कह सकते हैं कि इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर अलौकिक चीज़ जो हर जगह नहीं मिलती है जैसे कह सकते हैं काशी के घाट और नौगढ़ के पहाड़ी इलाके हर जगह पढ़ाया पहाड़ी इलाके जहाँ पर आप जो चीज़ ढूंढ रहे ते हैं वह हमें मिल जाए वहाँ पर आपको उम्मीदों से ज़्यादे सुकून मिलता है अच्छा लगता है और ये भी कह सकते हैं कि जगह ही नहीं है अपने रिलेशन में एक जगह जहाँ पर परिवार का दायित्व एक अच्छा हो और जहाँ पे आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं यार सब ठीक है यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं बाँकी उचित काम जिससे ऐसा न हो कि जो हम कुछ ऊपर या नीचे कर रहे हैं बस मन में जो आया अच्छा है कह दें ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है ऐसा रिलेशन बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है लेकिन वास्तव में ऐसा है और हम ऐसे रिलेशन में गए हुए हैं यहाँ पर हमने अपने उम्मीदी से ज़्यादा प्यार का एहसास हुआ है रिलेशन को ठीक है छोड़ देते हैं लेकिन जगह की बात करते हैं वास्तव में रिलेशन एक जगह है जहाँ पर दूसरों के घर आप जाते हैं उनका माहौल देखते हैं कहीं कैसा है कैसा नहीं है थोड़ा उसमें तर्क करते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक है ये चीज़ गलत है लेकिन हर चीज़ से पड़े होते हैं प्राकृतिक की झलक जहाँ सिर्फ आप होते हैं अपने आपको देखते हैं अपने आप से बात करते हैं अपने आपको महसूस करते हैं उस दायित्व को निभाते हैं कुछ प्रकृति को छूती हुई जैसे कह सकते हैं कि पत्तों पर भौरों का मंडराना शाम के समय सूरज का लाल होना किसी सुनसान जगह जहाँ आप अकेले हो और सन्नाटा हो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार सुकून यहाँ पर है वास्तव में भी सुकून वहाँ पर मिलता है जैसेकि ऐसी जगहें हैं जैसे बनारस हो गया बनारस में भी एक जाने माने शहर है यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं जो उनसे उम्मीद से परे सुकून देता है और वास्तव में जब हम बनारस की बात करते है वहाँ पर काशी घाट नमो बुद्धाय का रूप पुरुष अब बना है वहाँ पर घूमने फिरने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार हम जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा होगा लेकिन उम्मीद से भी हर बड़ा वहाँ पर दायित्व मिलता है जैसे हम देखते हैं और महसूस करते हैं एहसास करते हैं उसका और हमें लगता है कि ठीक है और घाट की बात करते हैं जब घाटों पर बैठते हैं नावों को देखते हैं तो इसके पार उस लोगों को देखते हैं तो कहते हैं की हर बार तो वो आते रहता है देखिए ई भावनाएं होती है जो अन्दर ही अन्दर व्यक्त होती हैं हर इंसान के अन्दर हम व्यक्त होते है फिर हमें महसूस होता है कि नहीं ठीक है ठीक है जो शान्ति दे एहसास कराया हर चीज़ का और आप उस समय समय से आते हैं कि नहीं यार यहाँ पर उम्मीद से भी ज़्यादा सुकून मिला है और हम इसी चीज़ के ये सब तलाश करते हैं क्योंकि ये चीज़ें अन्दर सोचते हैं ये चीज़ें आपको कोई बता नहीं सकता है ना किसी से आप सुन सकते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें होती है वो आपको प्रदान करते हैं आपके अन्दर काबिलियत है आप उसे देख सकते हैं एक अलग नज़रिये की ज़रूरत है फिर आप महसूस करते हैं कि नहीं यार वाकई में ये सब चीज़ें एक अनोखी चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए समझने के लिए अपना एक परिपक्व हृदय चाहिए परिपक्व हृदय चाहिए जिससे इन चीज़ों को समझने में सुलभता हो अब फिर आप पाएंगे कि नहीं यार जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा सुकून मिल गया हर चीज़ों का देखने का नज़रिया अलग होता है वास्तविक रूप से बाते आती हैं कि आप किस नज़र से उसको देखते हैं तो वह चीज़ आपको वैसी प्रतीत होती हैं अगर कोइ ऐसी जगह है जहाँ पसंदीदा जगह है आपके वहाँ पे चले गए तो आप देखेंगे की अगर आप उसे ऐसे लिए हैं तो आपको उम्मीद से ज़्यादा बेहतर एहसास कराते हैं